ٹیکسی ڈرائیور میں نے یہ ٹیکسی بک کی تھی آپ کی کمپنی سے ہاں سر ایک سویفٹ ڈیزائر بک کی تھی میں نے ہاں ہاں خیرآباد کے ایڈریس پر بک کی تھی اچھا تو سر مجھ کو ابھی کچھ امپورٹینٹ کام آ گیا ہے جس کی وجہ سے مجھ کو اس کا ایڈریس تبدیل کرنا پڑے گا ہاں سر میں نے پانج بجے کی ٹائمنگ پہ ٹیکسی بک کی تھی تو آپ مجھ کو آٹھ بجے کی ٹائمنگ پہ نیا پورے کی پر بھیج دینا ٹیکسی ہاں سر ہاں سر سیم سب وہی رہے گا ٹیکسی سویفٹ ڈیزائر ہی رہے گی بس مجھ کو ایڈریس تبدیل کرنا تھا یا آپ کر دو گے تو آپ کا بہت بہت شکرگزار رہوں گا سر میں اوکے سر شکریہ میں وقت پر آ جاؤں گا ٹیکسی میں